हमारे पास दो बकरियाँ दो भैंस है इस समय एक बार मेरे भैंस को तो कुत्ता काटा था तो उसको डॉक्टर से सलाह लिए तो थोड़ा सबको आँख उसका लाल लाल रहता था तो डॉक्टर बोले की यह बचेगा नहीं फिर भी उसको हम लोग नौ सौ का दवा किए तो नहीं बचा इस समय भी दो भैंस है इसमें ठंड के मौसम में हम लोग बचा कर रखते लेकिन बिराम तो इस समय नहीं हुए हैं हाँ बकरियाँ है थोड़ा बीमार होती है बीमार बकरियाँ थोड़ा होती है तो लोगों को डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ है बकरी को तो हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ठंड के मौसम में थोड़ा मेरी बकरी काँप रही है काँप रहे है तो कहते है कहाँ बांधी थी तो धूप धूप तो इस समय हो नहीं रहा है तो दवा दिए अच्छे से दवा दिए तो दवा दिए तो ठीक हो गया बकड़ी मेरा अभी इस समय तो ठीक है फ़िलहाल में